بچپن ہی سے مجھے لکھنے کا بہت شوق تھا میں بچپن میں اکثروبیشتر کہانیاں پڑھ پڑھ کے لکھا کرتا تھا لکھنا آج کے دور میں بہت عظیم فن کہلاتا ہے سب سے پہلے مسودہ لکھتا ہوں پھر اس کے بعد نظرثانی بھی کیا کرتا ہوں میں پہلا مسودہ اکثر تین یا چار بار لکھا کرتا جس سے اس مسودہ کی توفیق ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے اساتذہ کی توثیق کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں اور ان اساتذہ سے مسودہ کے بارے میں مشورہ مشورہ بھی لیتا رہتا ہوں اور ان ان سے میں بہت کچھ لکھنے کے بارے میں سیکھتا رہتا ہوں